ناسک ضلع میں مختلف مقامی آرٹ کی شکلیں اور دستکاریاں ہیں جو اس منطقے کی ثقافت اور تاریخ کو عکاسی کرتی ہیں یہاں کچھ منفرد آرٹ فاؤنز اور دستکاریوں کا ذکر کیا گیا ہے پاٹھوں کی چٹائی کا کام ناسک ضلعے میں پاٹھوں کی چٹائی کا کام بہت مشہور ہے جس میں پرانے وقت کی کہانیاں اور تصاویر دستکاری کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں چمکتے جواہرات کی کڑھائیاں ناسک ضلع میں مقامی چمکتے جواہرات کی کڑھائیاں بھی مختصر تصاویر اور گہری دستکاری کے ذریعے بنائی جاتی ہیں لکڑی کی کامیابی ناسک ضلعے میں لکڑی کی کاریگری بھی اہم ہے جہاں مختلف اشیا جیسے کہ مصنوعات مرمر کی پالش اور آرٹ ورک بناتے ہیں